असां सुठे जानवर जी पहिचान कीअं करे सघूं जीअं त ज जेके कुता ईंदा आहिनि के अंग्रेज़ी कुता हुंदा आहिनि के जंगली कुता हूंदा आहिनि अंग्रज़ी कुत्ता जेके हूंदा आहिनि उन्हनि वार हीअं चिमकंदा आहिनि मुलायम हुंदा आहिनि ऐं हुनजो फेस हूंदो आहे उहो थोरो वेठल हूंदो आहे त उहे कुता सुठा चवाइबा आहिनि ऐं स्वास जेके कुता ॿाहिरि हूंदा आहिनि जंगली कुता उहे जेको किन छिन पिया खाईंदा आहिनि रस्तनि में के लठु हणी मारे हीअ जेके अंग्रेज़ी कुता हूंदा आहिनि उहे पालतू कुता हूंदा आहिनि उन्हनि खे पंहिंजे मालिक जी पहिचान सुठी हूंदी आहे कोई बि धारियो घर में अचे त उहो यकदमि भौकण शुरू कंदा आहिनि इन करे सुठी पहिचान हूंदी आहे ऐं असांजे पाड़े में हिक मुंहिंजी साहेड़ी आहे उनखे वधीक पहिचान आहे असां उनखां पुछंदा आहियूं जीअं कुता आहिनि या घोड़ो हूंदो आहे त उनजा बि कंहिंजा कंहिंजा वार थोरा चिमिकीला हूंदा आहिनि ब्राऊन हूंदा आहिनि नासी कलर कारे कलर जा इन करे उन्हनि खे पै पहिचानो वेंदो आहे उनजे अस्ली रूप ईअं हूंदो आहे भई उन्हनि जा वार कीअं आहिनि उन्हनि जो मूंहुं कीअं आहे ऐं उन्हनि जे शरीर या उन्हनि जी चमिड़ी उन्हनि जी त्वचा बि मुलायम हूंदी आहे त उहो सुथो लॻंदो आहे इन करे जेक पालतू जानवर पालतू कुता हूंदा आहिनि उहे पंहिंजे मालिक जी बि रखिवाली कंदा आहिनि घर में अगरि केरु बि अचे थो यकदमि भौंकण शुरू कंदा आहिनि इन करे चवंदा आहिनि भई कुतो पालण घर में ज़रूरी आहे कुतो बि घर जी रखिवाली कंदो आहे ऐं कुतो त हिकुदमि वफ़ादारु जानवरु आहे